नमस्कार सैमसंग है वीवो है आईफ़ोन है सबसे अच्छी क्वालिटी का तो सैमसंग जाएगा आईफ़ोन सबसे अच्छी क्वालिटी का है अरे फ़ोन नहीं आईफ़ोन का लगभग एक लाख पड़ जाएगा सबसे अच्छी क्वालिटी है

हम सैमसंग का भी सैमसंग का भी अच्छी क्वालिटी है सैमसंग में भी कोई दिक्कत नहीं है सैमसंग वाले में सैमसंग का हुआ वीवो का भी है तो आईफ़ोन तो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है मगर आईफ़ोन तो उपलब्ध अभी नहीं है जी उपलब्ध तो अभी न आ जाएगा एक आध हफ्ता लगेगा एक आध हफ्ता लगेगा वीवो हुआ ओप्पो हुआ वीवो हुआ ओप्पो हुआ पोको हुआ यह सब है अभी मेरे पास उपलब्ध है इनफिंकस है वन प्लस तो अभी नहीं है वन प्लस तो अभी नहीं है मेरे पास आ जाएगा हफ्ता लग जाएगा एक आध सप्ताह दो चार दिन में तो दो चार दिन में तो नहीं आएगा दो चार दिन में तो दिन में आ पाएगा सबसे बेस्ट लेना है तो ओप्पो का लीजिए ओप्पो का सबसे सैमसंग से भी अच्छा है बेस्ट क्वालिटी है सब ओप्पो का ओप्पो तो तो वन प्लस लेना है तो वन प्लस के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए वन प्लस के लिए आपको लगभग एक सप्ताह टाइम देना होगा उसके बाद ही होगा